उधमपुर च लोकल जेह्ड़ी गड्डियां बगैरा न एह् मेन ते मेटाडोरां गै हैन ते फ्ही बस्सां बी ऐं ते आटो बी हैन ते हून ओह्बी आई दे ने इलैक्ट्रिक आटो होंदे जेह्ड़े ओह्बी आये दे ते बाकि उऐ गड्डियां लोकें आपूं खरीदियां जेह्ड़ियां ओह् ते बाईकां शाइकां एह् साढ़ा मतलब साढ़ा सारा किश ऐ ते मतलब इ'यां उधमपुर टाऊन च इ'यां करना हो ट्रैवल किसी बंदै तां मैटाडोर गै बारी पौंदी मतलब इत्थुआं टिकरी जाना हो इत्थुआं इत्थैं जाना हो केह् आक्खदे मतलब उधमपुर टाउन च फिरना हो पूरा यां और पास इंया कलर कूलर निचे एयर फोर्स आह्ली साइड जाना हो ते मेटाडोरां गै कम्म आंदियां ते अगर दूर जाना हो जियां चनैह्नी जाना पवै ते फ्ही बस चाहिदी होंदी जां फ्ही जियां पंचैरी जाना पवै उत्थें बी बस चाहिदी होंदी ते बाकि लोकें कोल होंदी अपनी ते ओह् करी लैंदे इस्तेमाल हां वा जे इंया ऐ निं लोकल ट्रांसपोर्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् इयै मेन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् इयै मेटाडोरां ते बस्सां मेन ते मेटाडोर इत्थें स्टैंड बड़े न इत्थें सैल्ले तलाऽ इक स्टैंड ऐ मेटाडोर स्टैंड आटो स्टैंड बी उत्थें गै ते ते इक मेटाडोर स्टैंड उत्थें बनेआ हून हाऊसिंग कलोनी कोल ते उत्थें बस स्टैंड बी ऐ ते आटो लोग इस्तेमाल करदे जेह्ड़े मतलव ग्रांऽ दे आंदे ते फ्ही हस्पताल हुस्पताल जाना होंदा जां थोह्ड़ा मतलव एह् नेहं नेहं इलाके ई जाना होंदा तां आटो वगैरा इस्तेमाल होंदे ते हून इलैक्ट्रिक आटो होआ दे इस्तेमाल हां वा ओह् थोह्ड़े घट्ट गै न ते जैदातर ते मतलब इयै स्कुटियां बाइकां गड्डियां लोकें दियां मतलब उधमपुर शैह्र ते मतलब मेन इयै चीजां ते जेह्ड़े जियां कदे कदे सवेरे मजदूर होंदे ते मजदूर केह् करदे टैम्पो बिच मतलब कट्ठे शैल मतलब भरियै सवेरे जंदे मजदूरी करने गी मतलब उंदा ओह् सिस्टम ऐ इत्थें सैल्ले तलाऽ चौक विच कट्ठे होंदे इत्थें ते मतलब ठीक ऐ मतलब मेन रोड़ च शैल बने दे इत्थें ते कोई ओह् निं ऐ मतलब ट्रांसपोर्ट कन्नै मतलब बंदा असानी करियै कुत्थे वी पुज्जी सकदा कोई चक्कर निं ऐ इत्थें ते मतलब डेली लाईफ इयै मतलब असानी कन्नै होई जंदा सारा किश सारा किश ऐ इत्थें बाइकां बी हैन ते जिन्ने लोकें दा मतलब बाइकां निं हैन ओह् मेटाडोरें दा इस्तेमाल करी लैंदे इत्थुआं दा उत्थें जाना पौग ते जादा दूर जाना हो ते बस्सां ते मेटाडोरां ते चलदियां गै रौहंदियां सवेरे मेरे ख्याल च अट्ठ बजे शुरू होई जंदियां साड्डे सत्त अट्ठ बजे शुरू होई जंदियां ते रातीं अट्ठ बजे तक चलदियां ते बंदा जाई सकदा आराम कन्नै ते बस्सें दा थोह्ड़ा टैम होंदा जियां मतलव दूर जाना होंदा जियां चढ़ाई ऐ निं ते उत्थैं जैसे जियां मेटाडोरां होंदियां निं ते किश मेटाडोरें जियां चढ़ाई जाना होंदा ओह् इं'या गै होंदियां बस स्टैंडां मतलब घैंटे घैंट दे बाद दो दो घैंटे दे बाद उंदा टैम होंदा मतलव इं'या निं होंदा की हां पंज मैंट बाद इक आई दूई आई एह् निं होंदा दूर जाना होऐ चढ़ाई वगैरा जाना होऐ तां थोह्ड़ा मेटाडोर मतलब घैंटे घैंटे बाद जंदी ते उआं गै पंचैरी पंचुरी जाना हो तां वी टाइम लगदा ते हून बाह्र जाना होग कटरा कुटरा जियां कटरा जाना हो जम्मू जाना हो ओह् आह्ली बस्सां होंदियां निं जे ते ओह् पंज मिंट च पजाई जंदी मतलब पंज मिंट च मतलब इक गड्डी गेई इक बस गेई दूई बस त्यार होंदी उत्थें हांवा जियां पंचैरी जाना हो थोह्ड़ा चनैह्नी जाना हो ते थोह्ड़ी बस्सां लेट जंदियां उत्थें